औ हेल'

जोंनि जोंनि जायगायावथ' गयाथ' बेराद ग्रोम ग्रोम बेराद मोजां जागासनो दं आरो जों गय गायोब्ला गायनायनि सिगां गायनानै जों बेखौ आरो गायस्लायफिनो गायनानै आङो आरो बेखौ जोङो आरो गायस्लायफिनो ओरैबादि खेबथामसो खेबनैसो गायस्लायोब्ला जोङो फिथाइखौ थाब मोनजायो आरो बियो एसे गाहायावनो थायो आरो बारि बागानखौ जोङो गय बागानखौ जोङो साफा खालामनांगौ हाग्रा दुयोब्ला जोङो एवनांगौ फोसाबनांगौ गय बिफां गय बिफांखौ जोङो मा माबोरै फोथांनो हानांगौ बेखौ जों जोङो बिनिखायनो जोङो हाग्राखौ दोननो नाङा गय बागानाव

दाथ' गय फिथाइ हाननायनि बोथोर सफैबाय बे गय फिथाइखौ जोङो हानो हाननानै जोङो न'आवबो माखासे फबो मजा खालामो आरो मजा खालाम खांनायनि उनाव सोरबाफोर गया बुरजाब्ला फोराननानै सफारिबो खालामो सफारि खालामखांनायनि उनाव बाद बाखि जोङो बाजाराव फानहैयो हाननानै

उम औ बेबो गय गया जोंनिफ्राय चालान थाङो दाथ' गय जोलै फाननायनि बोथोरना बाजाराव बायनानै लाङो बेफारिफोर बे बेफारिफ्रा अबेहाय मा खालामहैयो बांग्लादेशआव बारहोयो ना आसामावनो माबा मोनसे मेडिसिनजों माबा मोनसे मा खालामो बेखौ जों मोन्थिनो मोना आरोखि गयखौ गायनाया मेक्सिमाम फास फुट गोजान गोजान नङाब्ला सय फुट गोजान गोजान गायनांगौ लारि लारि गायनांगौ आरोखि लारि लारि गायोब्ला एसे गाव गावनो समायनाबो नुयो आरो हाग्रा दुब्लाबो एवनोबो मोजां जायो औ दे औ दे